गोजौसिन सोलोंथाइ आरो फरायसा फरायसालिमाफोरनि थाखाय फराइसाफोरा आंनि मथेब्ला माने गोजानाव आसामनि बायहेरायाव आसामावबो दङ आसामावबो दङ जुदि नों कमार्स लानोब्ला कमार्स कलेज दङ गुवाहाटी कमार्स कलेज दङ ओमफ्राय कमार्स ओमफ्राय नेरिम इउनिभारसिटि दङ बेथ' माने प्राइभेट जाबाय आरो जायहा एसे फायनेन्सियेला गोरा बेफोर थांनो हागोन नेरिम इउनिभारसिटि दं गुवाहाटीआव आरो इसे दावखोनानै आसाम डाउन टाउनबो दङ बेवहायबो एम बि ए बेफोरखौ लाहैनो हायो सोरबा एम बि ए फोर लानोब्ला ओमफ्राय आरो इन्जिनियारिंनिब्ला इन्जिनियारिंनिब्लाबो आसामावबो दङ तेजपुर इउनिभारसिटि दङ तेजपुराव आरो

माने आर्ट्स आर्ट्स लाब्लाबो मेरला स्क'प दं आं होनाखि आर्ट्सा मोजां नङा होननानै आर्ट्सासो साबसिन बोरैबाबा आरो माने मेरला स्क'प दं आर्ट्सनाबो आर्ट्सा आर्ट्सा आसामावनो मेरला लानो हायो आरो जुदि नोंथाङा माबाफोर मेजर लानानै गोजान जायगायाव फरायनो लुबैदोंब्ला थांनो हागोन ओमफ्राय पार्सेन्टेजा बुरजा जानांगोन आरो पार्सेन्टेजा एस सि एस टि नोथ' खमानो जायो ओमफ्राय सेभेनटि फाइभ पार्सेन्टेआथ' मिनिमाम जानांगोन बयनाबो सेभेनटि फाइभनि उपर थाब्लाथ' मोजांसो ओमफ्राय सेभेनटि फाइभसिमाथ' गासिनाबो माने मिनिमाम आरो बेयो पार्सेन्टा बयनाबो बिदिनो जानांगोन ओमफ्राय मेडिकलाथ' नै दा जोंनि क'क्राझारावनो गोदान खुलिदों मेडिकल कलेज क'क्राझार बेहायबो नोंथांमोना सोलोंनो हायो आरो उनाव बेहायनो बे जोब्लाथाय खामानिबो इन्टारभिउबोरबो बेहायनो नोंसोर एज ए एलुमिनि बेफोरबो मावनो हायो आरो गुवाहाटीबो दङ एमस दङ गुवाहाटीआवबो दङ मेरला एमस दङ ओमफ्राय मेडिकेलाथ' मेरला दङ इन्जिनियारिंआबो मेरला बाहेरायाव दं आरो आर्ट्सनिबो नौंं माबाफोर मेजर लानानै फरायनोब्लाबो मेरला दं एग्रिकालसारनि एग्रिकालसारफोरनिबो दङ आईटिआई निबो दङ बैनोसै आरो गोजोनथों